औ दङ दंनाया ए दङ दामालाय दानिया साथि थाखा फानो फनसास थाखाबा हरगोन थिनस' दाल आङो आंना माबा थांथारा होम्बा फनसास थाखानिसो फानोमोन सरलिस थाखानिल' बिबाय नोङो हा माब्ला लांफैगोन हा दाहाय ए दङ दङ

बुरजा दङ

मोजाङै गायाबा माबे बै गायग्राफोरखौ मोजां गायहो हाख'रफ्रा मोजां जाव ए दे होम्बालाय ओम औ मोजांखौनो लानांगौ

दे होम्बालाय ओ ओ ओ गयआ मोजां ओ उम